पयली म्हणल्यार मिरसांगो हाडटकगीर बायलो त्यो बऱ्यो भशेन वताक सुकोवन घेतात बरी सामकी करकरीत जातगीर सगळीं जाण एक दीस एका जाणागेर एकठांय जातात थंय मागीर खबऱ्यो मारून गजाली मारून एक एकट्याली मिरसांगेच्यो पिठो करपाक लागतात मागीर तांचे गाणें म्हणप आसतात गजाली चालू आसतात आनी अशें तरेन तो मिरसांगेचो पिटो करून जाता